हम ओना नया बाइक नया चालक छी हमरा लगभग जे छै से छओ महिना भेल है बाइक लेनाइ आओर ओ बाइक चलेलहुॅं हैं लेकिन हमरा कोनो जे कहबै खास कत्तौ चुनौतीपूर्ण टास्क मिलल हैं से एहन तरहक नहि हमरा मिललै हैं जेकि कोनो तरहक हमरा दिक्कत भेल है गाड़ी चलबयमे यऽ कत्तौ एहन तरहक चुनौती भेले है तऽ से तरहक हमरा नहि बुझाइ पड़ल है मात्र जे छै से एकदिना हमरा जब हम हल्का फुलका नहि जानै छेलहुॅं रहय तखन जे हम चलबै छेलियै तऽ जखनिए हम मेनरोडे पर जे छै गियर चेंज केलिए एकटा गाड़ी आबय छलै तऽ हम गियर चेंज केलिए तऽ गियर जे चेंज केलिए तऽ एक नम्बर पर गाड़ी चलि गेले गियर तऽ गाड़ी जे छै से धक्का मारए लगलै जेना लागै धक धक करै छै गाड़ी तऽ हमरा हल्का बुझा पड़लै एना किया भऽ गेलै है फेर हम जे छै से फेर गाड़ी के गियर चेन्ज केलिए गाड़ी ठीक रहले आ ओकरबाद जे छै से कोनो तरहक हमरा दिक्कत चुनौती एहन तरहक नहि भेल है आ ओत्ते लम्बा रूट भी हम नहि गेलहुॅं है बाइक सऽ जे छै कि हम अहाँकेॅं जे छै से कहि सकी